ہماری مادری زبان اردو ہے یہ بڑی پیاری زبان ہے ہندوستان کے علاوہ دوسرے ممالک میں بھی بولی اور سمجھی جاتی ہے انیس سو سینتالیس کی آزادی کے بعد ہندوستان میں فرقہ پرستوں نے اختلاف کے ایک متحدہ محاذ بنا رکھا ہے اردو کو تباہ و برباد کرنے کی ہر ممکن کوشش کر رہی ہے لیکن ایک شاعری کے ذریعے میں اس بات کو بتانا چاہتا ہوں کہ اردو کو اک روز مٹا دیں گے جہاں سے یہ بات کمبخت نے اردو میں کہی تھی یہ اسی طرح ہے مسلمانوں کے لیے زبان کا جائزہ جاننا بہت ضروری ہے کیوںکہ دینِ اسلام کا تو ہر سرمایہ آج اردو زبان میں منتقل ہو چکا ہے آج ہمارا بچہ اردو نہیں جانتا سمجھ لیجیے اس کا دین و مذہب تباہ و برباد ہو گیا ہے اس کی کیفیت خراب ہو گئی ہے اور اس کی تمام ذمہ داری والدین پر آ جاتی ہے جنہوں نے اپنے بچوں کو اردو زبان نہیں سکھایا یا اس پہ توجہ نہیں دیا ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ دوسری زبانیں سیکھی نہ جائیں یا تو اور نہ تو اسلام نے اس پر کوئی پہرہ و پابند لگایا ہے لیکن یہ ضرور کہتے ہیں کہ پہلے لڑکے اور لڑکیوں کے عربی اردو سکھاؤ پڑھاؤ تاکہ وہ مذہب کے معاملے میں پختہ ہو جائیں اور اس کے بعد دوسری زبانیں سکھائی اور پڑھائی جائیں بچہ ایک نرم و نازک شاخ کے مانند دکھائی ہوتا ہے اور اس طرح سے جس طرح سے چاہیں وہ جس طرح سے آپ چاہیں اس طرح سے موڑ دو بچپن میں جو بات اس کے ذہن میں بیٹھ جاتی ہے وہ اردو اگر ہم اپنے بچوں کو سکھا دیں تو وہ کافی پروان چڑھ جاتا ہے اسلامی رنگ میں رنگ دیتا ہے ہمیں چاہیے کہ اردو میں ہی بات چیت اور استعمال اردو میں بات چیت کرتے رہنا چاہیے تاکہ اردو جو زندہ رہے اور لوگ اپنی زبان میں اردو کا استعمال بہت ساری باتوں میں کرتے ہیں چاہے اب وہ الگ بات ہے کہ ہندی میں بات کر رہے ہوں لیکن اس کے جو بات کے الفاظ ہیں کہیں نہ کہیں اردو میں نکل ہی جاتے ہیں کب اس طرح سے کئی سارے لوگ چاہ کر بھی خالص ہندی نہیں بول سکتے ہیں کیوںکہ اس میں کچھ نہ کچھ اردو کی ملاوٹ اور اردو کی خوبصورتی کی مٹھاس آ ہی جاتی ہے